हाँ व्यवसाय शुरू करते समय तो ग्रामीण लोगों को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि ग्रामीण जो लोग हैं वो तो वैसे ही आर्थिक स्थिति में कमजोर होते हैं उनके पास पैसा नहीं होता है तो कोई भी व्यवसाय शुरू करने से उन्हें छः महीने पूर्व से उसकी बनानी पड़ती है योजना की हमें कैसे व्यवसाय शुरू करना चाहिए हम कितना पैसा जोड़ेंगे तब हमारा कोई एक धंधा चलेगा अच्छे से और हम उसमें इनकम कमा सकें तो क्या है इन चुनौतियों का सामना लगातार करते रहना पड़ता है एक तो उन के पास जगह अवेलेबल नहीं होती है वो कहाँ पर जाकर व्यवसाय करें जगह नहीं है मकान छोटा सा है कहाँ से व्यवसाय का प्रारंभ करें इन सभी चीज़ों की चुनौती उनके सामने है और ग्रामीण भारत में क्या है व्यवसायों का समर्थन करने के लिए अधिक से अधिक लोगों को जागरूक जागरूक करना चाहिए और उन्हें बैंकों से लोन दिलाना चाहिए ताकि वो कम पैसा में उनका काम हो जाए और कम ब्याज दर होना चाहिए उनकी अगर उन्हें लोन देगा बैंक तो वो अपना व्यवसाय खोलने के लिए अच्छा प्रयास कर सकते हैं जैसे अभी स्व सहायता रोजगार समूह जो चल राहे हैं उसमें भी कई लोग क्या है सिलाई के लिए उन का घर में एक व्यवसाय ही बन गया है तो ये अच्छी नीति है और इसी टाइप की कई नीतियाँ भारत सरकार द्वारा दी जानी चाहिए जैसे जगह देना चाहिए गवर्नमेंट की बिल्डिंग जैसे मतस्य पालन लोग करते हैं व्यवसाय तो उसके लिए गवर्नमेंट का खुद से जमीन देने का निर्णय होना चाहिए ताकि आज का युवा अपना जो है व्यवसाय करने के लिए ज़्यादा न सोचें और उसके सामने ज़्यादा कठिनाई न हो इससे आर्थिक व्यवस्था भी मजबूत हो सकती है